بائک چلاتے وقت میرے لیے سب سے اہم حفاظتی تحفظات میں چند شامل ہیں ہیلمیٹ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ بائک چلاتے وقت ہیلمیٹ پہنیں موٹر سائیکل کی معائنہ بائک کی موٹر سائیکل کو ہر بار چیک کرنا اہم ہے خاص طور پر بریکس ٹائرس اور روشنیوں کا معائنہ کرنا ضروری ہے سفر کے دوران مندرجہ ذیل دستاویزات اہم ہوتی ہیں درست درازہ درست درازہ اور رجسٹریشن کارڈ سفر کے دوران ہمیشہ ساتھ رکھا جانا چاہیے ہیلمیٹ جب بائک پر سفر کیا جائے تو ہیلمیٹ پورا کریں موٹر سائیکل کا رجسٹریشن بائک کی موٹر سائیکل کا رجسٹریسن کارڈ سفر کے دوران ساتھ لیا جانا چاہیے